जय झूलेलाल सिंधी भाषा हिकु अहिड़ी भाषा जेका पंहिंजी भिन्न भाषा थींदे कंदे बि सभिन सां मिली थी वञे अहिड़ी भाषा जेका मिठी ॿोली आए हिनखे चवंदा ई मिठड़ी अॿाणी ॿोली आहियूं हुनजे जेके लाॾा आहिनि हुननि जा गाना आहिनि हुनजा जेके भॼन आहिनि ॿुधीउहो करे माण्हू छा त झुमनि था अहिड़े था कनि पिया नाचु पेर ई नथो टिकेनि पट ते ऐं असां छॼु छेॼि कंदा आहियूं उनमें बि डांडिया माण्हू नचंदा आहिनि सभु एॾो मज़ा था कनि चेटीचंड जे मेले में त छा चइणो पंहिंजी भ भाषा में जेके भॼन ॿुधी जेके कीर्तन ॿुधी माण्हू नचनि ता ऐं उन्हनि जी ॿोलियूं असांखे माण्हू असांजी ॿोलीअ सां सुञाणींदा आहिनि कुझु ॻाल्हायूं सम्झी वेंदा आहिनि भई इहे सिंधी माण्हू आहियूं छा त चइणो हिनजो हीउ चवंदा आहिनि तव्हां छा था ॻाल्हायो असांखे सम्झि में नथो अचे को शब्द हुननि खे सम्झि में अचे त ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि की असां छा तव्हांजी भाषा ॾिसो असां भाषा में सम्झि अचे ऐं असां बि ॿुधंदा आहियूं त असांखे सुठो लॻंदो आहे कंहिंसां मिलूं सिंधी त जय झूलेलाल करे मिलंदा आहियूं त अॻिलो माण्हू असांखे पाण सुञाणे वेंदो आहे त ई माण्हू ख़ुदि सिंधी आहे ऐं झूलेलाल असांजी ख़ासि देव इष्ट देवता आहिनि तंहिंजे करे असां असांजी भाषा में संबोधन जे तरीक़े बि उन्हनि खे स्थान ॾिनो आहे ऐं कॾहिं बि कंहिंसां मिलंदा आहियूं त जय झूलेलाल असांजी मिठड़ी अॿाणी ॿोलीअ में चई करे ई उनजो अभिवादन कंदा आहियूं ऐं हुनखे जय झूलेलाल चई करे ई असां विदा वठंदा आहियूं त हीअ ई आहे असांजी ॿोली एॾी सुठी आहे ॻाल्हाइण लाइ असांजी ॿोली असांजी भाॼियुनि जी असांजे खाधनि पीतनि जे नालनि सां बि सुञाणी वेंदी आहे असां छा चऊं बिह त चवंदा आहिनि इहे बिह छा थींदा आहिनि असां चऊं तैरी त चवंदा आहिनि हीउ तैरी छा आहे तैरी साईं झूलेलाल देवताजी इष्ट इष्टदेवताजी प्रसादु आहे इनकरे असां चवंदायूं उन्हनि खे सम्झाईंदा आहियूं जीअं तव्हां ॿियो कुझु था चाढ़ियो परशादु भॻवाननि खे गणेश भॻवान खे लॾूं था चाढ़ियो त असां असांजे इष्टदेवता खे तैरीअ जो भोॻु लॻाईंदा आहियूं जय झूलेलाल